ई जे हम कूलर लेलहुॅं ओकर एकटा सबसँ बड़का जे गड़बड़ी छै से ओ ई छै जे पावर बेसी लै छै जेकर कारणसँ बिजली के मीटर बहुत ज्यादा भागि जाइ छै आओर बिल बेसी भऽ जाइ छै